टमाटो पटाटो भिंडी साॻ केलो लौकी गिदरो ईंदाड़ो अद्रक वाङण मिर्चु चावरु दालि पकवान भिंडियूं बसरनि वारियूं करेला और ॿियों तूरई तूरू कोकी लौकी ॾिसूं